आठ लाख आठ हजार आठ सौ अठारह सात लाख सात हजार सात सौ तिहत्तर छः लाख छः हजार छः सौ छियासठ पाँच लाख पाँच हजार पाँच सौ बारह चार लाख चार हजार चार सौ चौवालीस